तशें कांय पळयलें ना हांवें आज पर्यान आमच्या समाजान जालं ना आमच्या एरियंत वाड्यान बी कांय जाले ना बट हांवें मोबायलाचेर सोशल मिडिया नेटवर्काचेर पळयलां तेशें करन किद्याक म्हाका कन्सल्ट करपा जाय जाल्यार आमगे आर्ट टिचर आसता न्ही इस्कुलान कॉलेजींत आसता वा म्हाजी फ्रेंड्स आसताय ती बोरी भरपूर स्किलफूल आसा आमचे फ्रेंड एक लागी लतिका म्हणटा तें सो ताका विचारता हांव